ग्रेजुयेद खालामनानै फैदों आरो आं आंनि हबिया जाहैबाय आं गेम गेलेनो मोजां मोनो आरो ट'रिस्ट खालामनो मोजां मोनो आरो आं आंनि मेन्थेलिटिस आरो गासैयावबो आं मोजां माबानो मोजां मोनो आरो आंनि फरायनायाव आं साकचेस जाबाय आरो आं दायो मोनसे खामानियाव नागिरगासिनो दं आरो बेयाव आं लोगोसे आंनि फरायनाय आरो आंनि गासैयावबो आं मोजाङै सलिगासिनो दङ आरो बेजोंनो आं आंनि लाइफखौ खालामनो सानो आरो बेनि फरायनायाव आं साकचेस जायो